हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम हँ अहाँ कतऽसँ बाजै छिऐ

हंँ हाँ हाँ बोलऽ

तोहर घर तोहर घर कतऽ भेलहुँ तोहर घर कतऽ भेलहुँ तऽ गाड़ी कतऽसँ चोरी भेल रहऽ हँ अच्छा तऽ गाड़ीके हमरा नम्बर तू बताए दए आ कलर बताए दए आ टाइम बताए दए

हाँ लाल स्कुटी छऽ ठीक छै

हाँ ठीक छै आओर आगे बतबऽ बस एतनीटा बात छै ने अच्छा गाड़ी तोरे नाम पर रहऽ ने

ठीक छै जे पुलिसके काम छै ओ काम तोहर भए जेतए ओ काम तोहर करतै तोरे सभ खातिर छै पुलिस ठीक ने आ सभ किछु तऽ कम्पलेन हम लिख लेने छिऐ ठीक ने सुनलऽ आ तकर बादमे हम जे छै आ चौबीस घण्टाके अन्दर कोशिश करि रहल छिऐ तोहर मिल जेतौ हमर कोशिश रहतै पूरा कि मिल जाइ नम्बर ओ आ गाड़ीके टाइम सभकिछु बतैए दने छऽ आ तोरा जे छै गाड़ी अगर मिल जेतै तऽ फोन हम करि देबए

अच्छा अच्छा ठीक छै चिन्ता चिन्ता नहि करना छै अपनेकेँ चिन्ता नहि करना छै ठीक ने अपने अपनेकेँ कोइ पर्सनल दुश्मनी आर ककरोसँ तऽ नहि ने रहए अगल बगलसँ जकरा परमे शक हो अच्छा अच्छा ठीक छै आ कोइ कोइ बात नहि हम जे छै एकर कम्पलेन लिख नेने छिऐ इएह अहाँकेँ गाड़ी मिल जाएत समझलिऐ ठीक छै कौल करएके खातिर धन्यबाद